अ हेलौ

बोथोराथ' थिगानो बाट बे लामानि थाखाय एसे खस्थ' गोलोम बोथोरावथ' गोलोमनाया गरम जायो जानाया बोथोरा ओमफ्राय अखा हाब्लालाय बिदिनो थान्दाया थान्दा जाखायो आरो बोथोराथ' बेरायनो थांनो मोजाङानो मोजाङा ओमफ्राय गरमनि थाखायसो एसे खस्थ' जायो आरो ओहो जाया जानाया ओहो जाया बिदिनो फुंनि टाइमाव बेरायनो मोजां ओमफ्राय बेलासि बिदियाव बेरायनो मोजां आरो औ जायो ओमफ्राय नोंनि मुङा मा मुंमोन

औ मोजाङानो दे औ दे